अह हेल्ल' मा खबर मामोन दखानाथ' रबिबारनिफ्राय सानफ्रोमबो थायो दे

औ जागोन जानाया नोंनोबा माबायदि ब्रेन्डनि नांगोन औ दङ दंनायालाय गासैबो औ दामा नों माल लाना माल जासिगोन बबेबा फन्द्रस' दुइ हाजार ओरै आरो गामियाव आरो सिलाय बानासा बेलेग जागोन अह अह दङ लंपेन्टआ खानि लानाय खानि खायसेआ हाजारनिफ्राय ओजोंआ माबालागै आप दं मोजां नांगौबाथाय औ

दं सयस' साथस'निबो दं

दं गासैबो दं दे नों फैनानै नायदो माखौ फसन्द जायो माब्ला फैनो हायो अ दखाना बे मथा मथि आदथासोनिफ्राय मोनगोन

पास्टा

दे माब्लाथो फैगोन नोंलाय फैनानै जखाफोरखौ होफैदो

अह ब्लाउस कानिखौ मोनगोन मोननायालाय अ सिलायनाया खाथिनि दरजि गंसेआव होनांगोन अ बे लेदिसफोरनियाव होनांगोन बेखौ अह अह दंखायो दंनायालाय

अह खुलियो एके सेम टाइम

अह अह अह दे